हां जेह्ड़ा सोआल एह् ऐ कामन फुड्स ते डिशेस जेह्के जम्मू च मुक्ख तौरा पर जेह्के जम्मू च बनाए जंदे न जम्मू दी गल्ल करचै तां जम्मू इक ऐसा आ'ऊं आक्खी सकनी की इक डवीजन ऐ ऐसा डवीजन ऐ जेह्की बक्ख बक्ख खूबसूरतियें आस्तै जानेआ जंदा ऐ नैचुरली ते तुसें पता गै जम्मू मंदरा शैह्र ऐ हैना की जे इत्थै सबने हा मते मंदर पाए जंदे न शुरु करो रघुनाथ मंदर बजार कशा लेईयै होर बी बक्ख बक्ख मंदर पाए जंदे न जिंदा मिकी ओनेस्टली आपु पता निं ऐ पर जेह्का मिगी पता रघुनाथ मंदर बजार पता ऐ पर जम्मू गी मंदरे दा शैह्र आखेआ जंदा ऐ एह्दा मतलव सिम्पल ऐ की इत्थें मते मते मंदर न तां गै अच्छा हून अगर उत्थां अस मुड़चै कि इत्थां जेह्के इत्थें लोक न जेह्के इंदा खान पीन केह् ऐ जेह्का साढ़ा मुक्ख सोआल ऐ ओह् ऐ बैसे ते इत्थें दोनें प्रकार दे लोक रौह्ंदे न अद्धे बैजीटेरियन न जाने की शाकाहारी ते अद्धे नान वेजीटेरियन जाने की मासांहारी जियां की होर बी बक्ख बक्ख सोसाईटी च होंदा ऐ हून इकै देह् लोक पाना मतलब जिस्सी अस युनिफार्मिटी आक्खने इक्जैकटली कमुनिटी आक्खने ओह् ते इक रीजन उप्पर पाना बड़ी औखी जेही गल्ल ऐ हैनी हून इत्थैं बी इ'यां गै किश वेजीटेरियन न मासांहारी शाकाहारी ते किश नान वेजिटेरियन न मासांहारी पाए जंदे न पर मुक्ख तौरा उप्पर जेह्कियां मेन डिशेस पाईयां जंदियां न जम्मू रीजन च सपैशली पाईंयां जंदियां न ओह् न राजमां ते घ्युर राजमां इक ऐसी डिश ऐ जेह्के जम्मू दे डोगरे सच्च गै मतलव लिटरली खाना बड़ा पंसद करदे न बच्चा हा लेईयै बुडढे तगर राजमां च राजमां च इत्थैं सबनी दी जान बस्सी दी होंदी हून राजमां च बी नां बक्ख बक्ख वराईटियां न जियां कंडिये राजमां होईये कंडी लाके राजमां होंदे जेह्के उंदा सोआद बक्खरा होंदा पलेन लाके जेह्के राजमां होंदे उंदा सोआद बक्खरा होंदा ते जेह्के थोह्ड़े जेह्के प्हाड़े आह्ले राजमां होंदे उंदा सोआद बक्खरा होंदा कि के मतलब हून सोआद बक्खरा बक्खरा की होंदा कि जे त्रौनी रिजनें जेह्की मिट्टी ऐ ओह् बक्खरी बक्खरी ऐ कुतै मती उपजाऊ होंदी कुतै घट उपजाऊ होंदी कुतै ओह्दा हा जैदा उपजाऊ होंदी पर एह् इक बड़ा बड्डा कारण ऐ हून घ्युरें गल्ल करचै तां घ्युर इक ऐसी डिश ऐ जेह्की जम्मू रीजन च कंदू मती बनाई जंदी जेह्लै कुतै ब्याह् कारज दा संस्कार होंदा जेह्लै एह् आह्ला होंदा निं एह्दे उप्पर मती बनाई जंदी ऐ ओर घ्युर मिकी पता तुसें सारें पता होना घ्युर जेह्के मुक्ख तौरा उप्पर जेह्लै कुसै कुड़िया ब्याह् होंदा ते जेह्का कुड़ियै आस्तै जेह्के बराती पक्ख दा जेह्के लोक आए दे होंदे सपैशली जेह्की सालियां अपने जीजे गी इक जेह्की मजाक आह्ली रस्म होंदी ओह्दे बिच्च खलादियां न होर डुग्गर च एह् बहुत गै प्रचलत रस्म ऐ जिस्सी मनाना जिस्सी मतलव मनाना अज्जकल ते बड़ा लाजमी ऐ होर अगर नेईं मनाई जा तां समझो की ब्याह् दी इक रस्म रेंही दी ऐ ते घ्युर डोगरे दी डोगरे दी ब्याह् दी रस्म कन्नै इन्नी मतलव प्रचलत रस्म ऐ जिन्नी शायद गै कुतै होर बाह्रले देश च होर कोई रस्म होनी ऐ कीजे एह् ना दं'ऊ चीजे ने जुड़ी दी ऐ इक जीजा साली दा जेह्का मखौल आह्ला रिश्ता ऐ निं ओह्दे कन्ने जुड़ी ऐ की जे जेल्ले सालियां अपने जीजे गी घ्युर खलाने जंदियां ते कोई मुक्ख तौरा उप्पर इक कुड़ी निं जंदी जिन्नियां सालियां होन दस ग्यारहां बारहां पंदरां सारियां किटठियां होईयै जंदियां होर उत्थे कुड़ी बड़े मतलव इ'यां हसमुख तरीके ने जीजे गी घ्युर खलाए जंदे होर जेह्के साढ़े डुग्गर दा जेह्का लाका ऐ इस जेह्की एह् जेह्का जेह्का एह् रवाज ऐ इस्सी मतलव बहुत गै अधिक ऐहमियत दीती जंदी ऐ क्योंकि एह् इत्थें हुन कोई नमां निं शुरु होऐ आ एह् बड़े टाईम पैह्लैं इत्थै मतलव अस लोक इस्सी मनांदे आवा दे न होर मिकी पता ऐ कि खीर तकर एह् मनाना ऐ डुग्गर दे लोक जिन्ने धार्मिक न जिन्ना जिन्ने जिन्ना असें उप्परा मतलव भगवान गी अस मन्नने न ते जिन्ने जिन्ना अस अपनी संस्कृति कन्नै जुड़े दे न उन्ना गै असें अपने खान पीन दा शौक बी ऐ ते बस इ'यै कारण ऐ की जम्मू दी जेह्कियां दं'ऊ डिशेस न जिंदा नां घ्युर ऐ जेह्की ब्याह् कन्नै सरबंधत ऐ ते दुआ जेह्की राजमां ऐ जेह्दे सब गै बड़े शकीन न हैनी एह् जम्मू च बहुत अधिक प्रचलत न ते एह्दा कारण साढ़े डुग्गर दे लोक न ते हून एह्दा हा बाद जेकर आ'ऊं गल्ल करां कश्मीर डवीजन दी जेह्का कश्मीर जम्मू हा बी जम्मू ते ऐ गै सुंदर पर कश्मीर बी जैदातर ओह्दी सुदंता आस्तै जानेआ जंदा ऐ कीजे कश्मीर च अगर तुस जाह्गे तां उत्थें बक्ख बक्ख गार्डन दिक्खने गी लभने बक्ख बक्ख बड़ियां गै खूबसूरत झीलां तुसें गी दिक्खने गी लब्भनियां जेह्दे च डल झील आईं दी बुलर लोक जिस्सी भारत दी फ्रैश जेह्की सबने हा साफ पानी आह्ली लेक आक्खेआ जंदा ऐ एह् सब किश तुसें गी उत्थे गै लब्भना ऐ ओह् अगर तुस कश्मीर च जाह्गे ते उत्थें दिक्खने गी थोह्ना की जेह्के मुगल्स दे टैमें दे जेह्के राजे हे उनें उस बेल्लै दे उत्थैं बाग बना दे जियां शालीमार बाग होईया ऐ एह् सब उनें बना दे जेह्के जेह्के राजे हे जियां अकबर बगैरा हे औरंगजेब बगैरा हे शाहजंहा बगैरा हे सलीम बगैरा हे उत्थें जेह्के बाघ बनाना एह्दा बड़ा योगदान जंदा उनेंगी जेह्की चीज सच्च ऐ उस्सी अस नकारी निं सकने ठीक अच्छा हून जियां जम्मू च जेह्का मतलव अस आखने फल फ्रूट जेह्का औंदा ऐ मता ते कश्मीर थमां औंदा ऐ उत्थें बक्ख बक्ख बूह्टे पाए जंदे सेऊ उत्थें होंदे मते सेऊ उत्थें होंदे ते एह् गल्ल ऐ ते बाकी मुक्ख तौरा उप्पर कश्मीर दे लोक जेह्कियां चीजां खंदे निं ओह्दे औंदा जोश सारी जौश ते रोगन एह् उत्थें बड़ा मश्हूर ऐ उत्थें होर अगर उत्थें लोकें कोला ना मते जेह्के उत्थें लोक न मुस्लिमस गै रौह्ंदे न ते जेह्के हिंदुस न उत्थैं बड़ी माइनारिटीज च रौह्ंदे न जब की जम्मू च जिन्ना मिकी लगदा की मतलव अपने डाटा दे स्हाबे ने मिकी पता ऐ मजारटी च जेह्के मते लोक हिंदु रौह्ंदे न ते माइनारिटी च जेह्के थोह्ड़े लोक न ओह् मुस्लिम रौह्ंदे न अपनी इनफरमेंशन दे स्हाबे जिन्ना मिकी पता ऐ ते एह् बस मेरा इन्ना जिन्ना मिकी मतलव इस सोआले स्हाबे जिन्नी मिकी जानकारी ही में थोआड़े अग्गे रक्खी ऐ मिकी मेद ऐ तुसे पंसद औग